घुमैके गरमिएके मौसममे अच्छा लगै छै गरमीके समयमे वस्त्र भी देहपर हल्का फुल्का रहै छै आओर पेड़ पौधातर ठण्डा मिलै छै रङ्गबिरङ्गके फल फूल मिलै छै गरमिएमे आम लिच्ची तरबूज खीरा फल फूल भी मिलै छै घुमैके लेल सबसँ अच्छा हमरा लगै छै गरमिएके मौसम बड़ा दिन भी होइ छै गरमीमे कहीँ बारिश भी गरमीके हो जाइ छै कहीँ धूप भी रहै छै कहीँ हवा भी तेजसँ उखड़ि जाइ छै कहीँ कहीँपर हवा खूब तेजसँ उखड़ि जाइ छै तऽ गरमीके मौसम बहुत अच्छा मौसम हइ एहिमे सब मौसमके मिलावट हो जाइ छै सबसँ अच्छा लगै छै वृक्षतर बैठैमे वृक्षतर ठण्डा हवा अबै छै हरिआली अबै छै कहीँ कहीँ तालाबमे पानी भी रहै छै वृक्षतर गड्ढा गुड्ढीमे वृक्षके अगल बगलमे पानी भी रहै छै आओर ठण्डा हवा भी अबै छै वृक्षपर हरिआली देखाइ दै छै गरमीके मौसम बहुत मस्त मौसम हइ आओर ई मौसममे घुमना फिरना बेकपड़ा लत्ताके सही रहै छै जाड़ावला मौसममे कपड़ा रखैके पड़ै छै बड़ बिछावन रखैके पड़ै छै गरमीवला मौसममे केहू जगहपर वृक्षके निचे गमछा बिछाके आराम करि लै छै जमीनोपर लेट जाइ छै झाड़ूसँ साफ कऽ कऽ जमीनपर भी लेट जाइ छै एहिके लेल गरमीवला मौसम बहुत अच्छा लगै छै ओहिमे बच्चा बुच्ची भी रहै छै जरे ओ भी जमीनेपर लेट जाइ छै जमीनमेसँ ठण्डा आबै छै गरमीके मौसममे जमीनपर लेट जाइ छै सो जाइ छै ठण्डा आबै छै जमीनके ठण्डी शरीरमे प्रवेश करै छै गरमीमे फल फूल भी अच्छा लगै छै खाइमे गरमी बहुत अच्छा मौसम हइ घुमै फिरैके लेल